हैलो ओला ड्राईवर मां हाणे तव्हां खां बॉम्बे वञण लाइ कैब बुक कराई हुई ऐं तव्हां चयो त असां ॿीं कलाकें में हुते पहुचंदासीं पर मां जीअं फोन करे ॾिठी त सभिनी रस्तनि ते ॾाढी ट्रेफिक आहे त तव्हां बुधाईंदो त असां घणे टाइम में हुते पहुचंदासीं या ॿियो कोई अहिड़ो रूट आहे जंहिंजे ज़रिए असां जल्दी हुते पहुंची सघूं ऐं सेफ पहुंची सघूं